शिक्षण हें दर्जेदार खूब आनी शिकपाक जायच शिक्षण हें फस्ट म्हणटगी तुका एक जॉब जॉब चडशे आतां शिकता कोण जॉबा लागून पूण जॉबा सोडून तें तुका एक्टीव एक्टीव आनी स्मार्ट जावपा बरो हुशार जावपा शिक्षण गरजेचेंच नाल्या हिशोब कळपा जाय तुका तेजेर तुका कोण जर शिकोना तर तुका कोण फोटोवपा शकता शिकले मनशाक कोणशे फटयना शिकून बरें शि चड शिकून शिकून जाल्या पयलीं शिकूना जाल्यार तांकां लोक फटयता बेश्टेच आनी आतां शिकतात तुवें शिकता शिकता एक भुरगें इश्कोला स्कॉलरशीप मेळटा आनी गोवोरमेंट वयल्यान सरकार वयल्यान तांकां आनीक मदत करता शिकता तांकां आनी शिको नाजाल्या किदें जातलें शिकूना तेंच्यांनी मागीर लेबर काम कर नाजाल्यार कसलेंय हें क्लिनींग काम कर आनी जॉबूय जे शिकूना तांकां जॉबूय बी तसलो मेळटा सफाई करपाचें काम निवळ करपाचें नाजाल्या मागीर लेबर काम कर नाल्या कोण तुका तें दुसरे तुका यूज करून घेता जर शिकलो जाल्या तूं दुसऱ्या बरे प्रमाणे तुका शिकल्या तूं दुसऱ्या कोणाकय वयर काडपा शकता जे शिकूना नासलें तांकां वयर काडपा शकता मागीर ताका एक हें करून पूण शिक्षण हें आतां खूब अत्यंत गरजेचें शिक्षण जायीच